हाँ मेरा मानना है कि गरीबी अच्छी चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है गरीब लोगों को अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचाने से रोकती है जिन में शामिल है पैसों की कमी स्वास्थ्य सेवा महँगी हो सकती है और गरीब लोगों के पास डॉक्टरो के दौरे दवाई और अन्य चिकित्सा खर्चों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं हो सकता बीमा की कमी कई गरीब लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं होता जिसका अर्थ है कि उन्हें अपनी चिकित्सा देखभाल के लिए पूरी तरह से भुगतान करना होगा परिवहन की कमी गरीब लोगों के पास डॉक्टर के कार्यालय या अस्पताल तक पहुँचने के लिए विश्वसनीय परिवार परिवहन नहीं हो सकता समय की कमी गरीबी गरीब लोगों के पास काम करने या परिवार की देखभाल करने के लिए बहुत कम समय हो सकता है जिससे उनके लिए डॉक्टर के पास जाना मुश्किल हो सकता है शिक्षा की कमी गरीब लोगों के पास स्वास्थ्य सेवा के बारे में जानकारी तक पहुँच नहीं हो हो सकती है या उन्हें यहाँ नहीं पता होगा कि स्वास्थ्य सेवा तक कैसे पहुँच प्राप्त करें गरीब लोगों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं जिनमें शामिल है सरकारी कार्यक्रमों का विस्तार सरकार गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रमों का संचालन करती है जैसे की मेडिकेयर और मेडिकेट इन कार्यक्रमों को अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए विस्तारित किया जा सकता है समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों का समर्थन समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरीब लोगों ग्रामीण क्षेत्रो के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं इन केन्द्रों को अधिक धन और संसाधन प्रदान करके उनका समर्थन किया जा सकता है टेली हेल्थ का उपयोग टेली हेल्थ डॉक्टरों और रोगियों को वीडियो रोगियों को वीडियो या फोन के माध्यम से जुड़ने की अनुमति देता है यहाँ गरीब लोगों और ग्रामीण क्षेत्रो के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है स्वास्थ्य देखभाल के बारे में शिक्षा प्रदान करना गरीब लोगों को स्वास्थ्य देखभाल के बारे में शिक्षा प्रदान करने से उन्हें अपनी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच प्राप्त करने से मदद मिल सकती है यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण नहीं है कि गरीबी और स्वास्थ्य के बीच संबंध जटिल है गरीबी के अलावा कई अन्य कारक है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं जैसे कि शिक्षा का स्तर जीवन शैली और पर्यावरण स्वास्थ्य में असमानताओं को कम करने के लिए इन सभी कारकों को संबोधित करना आवश्यक है यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कई अलग अलग दृष्टिकोण है यहाँ महत्वपूर्ण है कि विभिन्न हित धारकों के साथ मिलकर काम किया जा जाए ताकि यहाँ सुनिश्चित किया जा सके की सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभालकर तक पहुँच प्राप्त हो